हरित और स्वच्छ पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं हम लोग जो है यह चीज का ध्यान रखते हैं कि जो भी कूद कचरा है वह रोड पर न फेंके एक हम लोग एक पॉलिथीन में उनको इकट्ठा कर कर फेंकते हैं और जब हम रोड पर भी जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हम वहाँ कि पर कोई भी तरह की गंदगी न करें ईविन जो स्ट्रीट फूड वाले हैं वह भी जब अपनी रेडी लगाते तो वह भी उसके पास डस्ट्बिन रखते हैं और कोई है जो अगर यहाँ आसपास कचरा फेंक दे उसको भी मना करते हैं और पर्यावरण के लिए तो हमारे यहाँ के लोग हैं वह आसपास कि जगह में खूब सारे पेड़ पौधे लगा रहे हैं सुंदर सुंदर प्लांट जो हैं वह लगा रहे हैं हाँ प्रयास यही है कि हरियाली और नदी पहाड़ तो कोई भी अगर टुरिज़म टुरिस्ट को वह आकर्षित करती आज हम भी किसी जगह पर जाते तो हम पहले उसका व्यू देखते हैं कहाँ पर वह कैसे अगर हरियाली हो पहाड़ और नदी हो तो हम लोगों को वह चीज ज़्यादा आकर्षित करती है तो हमारे आसपास भी जैसे मैं जहाँ महरानगढ़ पर रहती हूँ तो वो किले आसपास कुछ पहाड़ी इलाका है वह जसवंतगढ़ में बहुत अच्छी हरियाली है तो लोग जब घूमना आते जोधपुर तो वो किला देखने आते ही आते हैं के नहीं यहाँ कि जो हरियाली है जो पहाड़ का जो व्यू है वह सबसे बेहतर है इसके बाद अगर हम काइलाना झील कि बाहर लोग दूर दूर से झील देखना है अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर सुरपुरा डैम बना है तो यह मान तो मान सकते है कि भाई हरियाली है नदी पहाड़ यह जो पर्यटन के लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो दृष्टि से अगर देखा जाए तो लोगों को आकर्षित करते हैं और लोग ऐसी जगहों पर ही घूमना पसंद करते हैं जहाँ पर नदी हो पहाड़ हो हरियाली हो और साफ सफाई हो तो यहाँ हाँ राजस्थान में इस चीज को लेकर बहुत ही अच्छे प्रयत्न किए जा रहे हैं